हाँ हमारे हम सभी खेती करते हैं और खेती जुताई करने के लिए टैटर बुलाते हैं टैटर समय से नही आता है और टैटर बोलता है मैं खाली नहीं हूँ नहीं है और कैसे मैं जुताई अब करू सोचने लगती हूँ जो टैटर आता है तो जुताई उताई करती हूँ और बोआई वोअई करती हूँ गेहूँ बो देते हैं बोने के बाद मशीन जो है टिबिल एक दिन आया लाइट भरने लगी और भर के और बीच में लाइट चली गई

सींचते है फिर से खाद डालते है जो रोग वोग लगता है उसका दवा ऊआ डालते हैं और और जब पानी आता है फिर दुबारा में फिर उसको दुबारा सींचती हूँ फिर उसमे खाद उद डालती हूँ जैसे टिबिल इधर मैं खेती बाड़ी किया पूरा जुताई हुआ तो फिर से टैटर उटर आता है तो पूरा जुताई होता है तो फिर से पूरा धान लगते है धान में बारिश हो जाता है और बारिश होने पर बहुत सारा बारिश होता है तो धान मेरा सब डूब जाता है बहुत नुक्सान होता है खाद उद डालते है दावा उवा डालते हैं यूरिया उरिया डालते हैं ये सब मेरा ख़राब हो जाता है मेहनत डाण हो जाती है और मनई मजदूर मिलती नहीं है और मिलती है तो दिन दो दिन काटेंगे फसल काटेंगे और कभी कभी वो भी नहीं मिलते है हम सब काटेंगे है ह जिसे अब आ गया इधर चेरी वरी बो देते है और जैसे लहसुन प्याज बो देते है और हम सब पानी के बिना सुखा पड़ जाता है और टीबिन उबिन आता है पानी तो कभी कभी लाइट नही रहती है और उसके उसके पानी के वजह से मेरा सफल फसल ख़राब हो जाता है तो